हैलो हैलो अंजी मिस्त्री होर बोल्ला दे ठीक तुस सनाओ एह् ठीक तुस सनाओ ओह् यरो घरा कम्म गै लाना हा ते में हा मिस्त्री होरें गी सनाई ओड़ना की बेह्ले ओ ते तां ओह् परसों हां कल्ल बेह्ले न ते दिक्खेओ अगर टाईम लगदा ते नाम लेई आवेओ ते घर जियां मतलब धूफ होन चाहिदा बाकी शैल बधिया सीमेंट लायो कोई आं एसीसी लाई ओड़ेओ कोई निं ठीक ऐ ठीक ऐ

चलो कोई निं आया तां परसो